कहाँ पर रतनपुर में क रतनपुर में कहाँ पर हाँ ये फंडामेंटल है हाँ वहीं पर खो गया है तो आपको थाना आना पड़ेगा कंप्लेन करने के लिए आप एक सादा पेपर लेंगे उस पर बेग बेग का सब कुछ सारा सी लिखेंगे आप कहाँ पर खोया सब कुछ लिखेंगे आप कहाँ पर थे कैसे खोया आपका कोई दुश्मन सब कुछ सी लिखिएगा सीरियल वाइज हाँ तो हाँ तो रो रहे हैं तो वहाँ कैमरा लगा होगा वो सब हम पता लगाएँगे पहले आप तो कंप्लेन तो दीजिए तब उसके बाद न हम सब कुछ वो अपना अपना मन से अथी करेंगे क्या कैसे करना क्या चाहिए वही लिया होगा तो आप पहले कंप्लेन दीजिए उसके बाद न हम जाँच पड़ताल करेंगे उसके बाद न सब कुछ होगा कंप्लेन आने करने के लिए आपको यहाँ आना आना पड़ेगा कचहरी रोड में है न थाना सहायक थाना कचहरी रोड है सरकारी अस्पताल देखे हैं हाँ सरकारी अस्पताल वहाँ वहाँ उसी उससे पहले गली है उसी वहीं देखिएगा आपको रोडे पर से जनाएगा वो आपको थाना वाला नहीं कंप्लेन केर करने के लिए पैसा नहीं लगता है इसीलिए तो हम हैं काम करने के लिए पैसा काहे क्या चीज के लेंगे पहले अथी क पहले अथी क इंटर अथी सब कुछ करेंगे जाँच पड़ताल करेंगे तब न पता उता लगाएँगे आपको मिल जाएगा तो आपको फोन चल चला जाएगा कि आपका बैग मिल गया है चोर पकड़ा गया है ये है वो है हाँ मिल मिल तो जाएगा मिलेगा कैसे नहीं अगर बढ़िया से बढ़िया से करेंगे तो ठीक है तो हम कोशिश करेंगे अपन म अपना तरफ से हम तो जल्दी खोजे एक दो दिन का अंदर हम खोज दें आपका बैग हाँ तो वही न पहले कंप्लेन लिखिएगा तब न हम अपना ब्यौरा सब कुछ करेंगे कहाँ क्या होता है क्यों क्या नहीं होता है सबको हम लगाएँगे काम पर हाँ ठीक है आइए और क्या चीज थाना तो रहता है चौबीस घंटा खुला लेकिन आप आपका आपका बैग अभी खुला है तो अभी चुराया हो तो अभी आइए